में अपनी जोआनी ते बचपन बिच एह् सिक्खेआ कि अपने माता पिता दी सेवा करो कदें कुसै दा दिल निं दुखाओ क्योंकि में इ'यै चीज़ बड़े स्याने स्याने माह्नुएं कोला सिक्खी ऐ कि कदें बी कोई साढ़े कन्नै गलत जां बुरा करदा ऐ साढ़ा साढ़ा एह् मन आखदा कुसै कन्नै कदें बुरा नेईं करो एह् जिंदगी च एह् अपने पूरी जोआनी जिंद जोआनियै च असें सारें कोला बड्डा सबक सिक्खेआ ऐ